हमारे क्षेत्र में मनोरंजन के बहुत प्रमुख स्थान हैं सबसे पहला नाम आता है कान्हा नेशनल पार्क का जो की अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है इसकी विशेषता है कि ये टाइगर प्रोजेक्ट में है और सेव द टाइगर के कारण ये काफ़ी प्रमुख रूप से जाना जाता है न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन विदेशों में भी इसका काफ़ी आकर्षण है इसके अलावा मध्य प्रदेश में खजुराहो उज्जैन ग्वालियर साँची का स्तूप ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मनोरंजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं